हमारे जौनपुर जिले में सबसे ज्यादा उगाये जाने वाली फसल जो है गेहूँ है धान है इसके बाद दलहन में जो हो गया है कि अरहर की दाल उगाई जाती है मसूर की और चना मटर और तमाम प्रकार की ऐसी खेतियाँ जो है सब्जियाँ भी उगाई जाती है आलू भी बड़ी पैमाने पर उगाया जाता है और गन्ना की फसल भी अच्छी होती है हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में गन्ना की फसल जो सिर्फ किसान छोटे किसान जो है अपने यूज के लिए यूज बोते हैं बाकी जो है बड़े किसान जैसे और आस पास के एरियो में है बड़े किसान वो फसल को कम्पनी में भी बेचते हैं गन्ना की फसले और हमारे यहाँ ज्यादातर जैसे धान गेहूँ की फैसले बड़े पैमाने पे होती थी तो ये बेचने खरीदने के लिए ज्यादातर लोकल दुकानदारी या बनिया को जो है इस्तेमाल ज्यादा होता है बड़े किसान जो है वो ज्यादातर सरकारी योजनाओं में अपनी फसल बेचते हैं वहाँ रेट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और अच्छे रेट में सही समय पर पेमेंट भी हो जाता है तो इसलिए ज्यादातर हमारे यहाँ